आं तुसी बोट मैन बोल्ला दे ओ एक्चुअली अस ना केह् बोलदे जाना ते औना हा ते तुस इक्क बंदे दा किन्ना लैने एक्चुअली असें सारी फैमिली नाल औना ते तुसें स्हेई स्हेई रेट लायो

एह् ठीक ऐ

ठीक ऐ